اس وقت کی جو بات ہے وہ تمام زبانوں سے الگ ہے ہمارا وقت یہ ہے موجودہ زمانہ ہر ایک زمانے سے الگ ہے اور ہم اس سے اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دور شوشل میڈیا کا دور ہے آج کل کے دور میں تشہیر کے لیے اور اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے سامان کی خبر دینے کے بہت سارے راستے ہیں کیونکہ آج کا دور شوشل میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں جب ہر ایک کے پاس موبائل ہے گھر گھر میں انٹرنیٹ ہے اور ہر گھر میں ہر ایک شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے یوٹوب کے ذریعے سے اور شوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے سامان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے اسی طرح آپ اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے ٹی وی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں واٹسپ کے ذریعے بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں